हमरा गो टू रनिङ्ग शूज जे छै सेहो छै गो टू रनिङ्ग शूज मे ई होइ छै जे दौड़ैमे पयर सही रहै छै पयरमे कोनो तरहके दिक्कत नै होइ छै चोट नै लागै छै हमरा लग जे छै से खेल के कोनो खास तरहके कपड़ो छै ओइ कपड़ा से ई होइ छै जे कपड़ा पहिरने रहलौं वेश भूषा सही रहल खेलमे बै जेना हमरा पास बैट बॉल जे छै तकर अथी कपड़ा छै ओइ कपड़ामे जूत्ता छै टी शर्ट छै पैण्ट छै पैण्ट के बाद तइके बाद पैजामा छै तइके बाद सऽ पैड छै तइके बाद ग्लब्स छै तइके बाद सऽ हेलमेट छै बैट छै तइके बाद बॉल छै तइके बाद विकेट छै अइ सबसऽ हमसब खेलैत छियै आओर